साढ़ी रियासी डिस्टिक दा मौसम बड़ा गै अदभुत ऐ गर्मियें दे दिनें इत्थै त्रै जां चार दिन गर्मी पौंदी पंजमें दिन इत्थै बर्खा पौंदी गै पौंदी ऐ त्रिये दिन बर्खा पेई जा चौथै दिन बर्खा पेईं जा पर बर्खा पेईं जानी चार पंज दिन बर्खा चार पंज दिनें दे बाद बर्खा पौंदी गै पौंदी इत्थै कोई ओह् निं ऐ ते गर्मियें दे दिनें अह् जंदे उठी कुदै कदें कुदै घरै आह्ले रौंहेदे परेशान ते करचै केह् अस उ'नें कक्ख निं करना अहें खाली न्हौने आह्ली जगह् तुप्पनी देवी पिंडियां तुप्पुड़ी नि नौ देविया तुप्पुड़ी नि रियासी दे कोल गै उत्थै सूला पार्क उत्थै न्हौने ई शैल खड्ड ऐ अ'ऊं जादा जंदे देवी पिडिंये साढ़ै कश उत्थै उप्परै ई बड़ा ठंड़ा पानी होदा उत्थै अहें घरा लेई जानियां कढ़ाइयां मैगी बनानी उत्थै शैल खानी ते डुबकी लानी मैगी खानी कोल्ड्रिंग कुल्ड्रिंग पीनी मैगी खानी बांटा सोडा पीना उद्धरा थल्लै जाना ठंड़ा पानी चाहिदा गर्मियें दिनें गर्म पानी कोई पुच्छी निं लै असेंगी नार्मल पानी असें पचदा निं पीना दे असें ठंड़ा पानी गै पीना भी अहें उत्थै न्हाइयै भी उत्थै नैटवर्क निं होंदा घरेआह्लें फोन करा दे होंदे कोई बी फोन करा दा होंदा भी बाह्र जाइयै नैटवर्क औंदा भी गालियां पौंदियां त्रप्पड़ चलदा शैल शैल त्रप्पड़ चलदा शैल उत्थै गे उठी ओह् असेंई इक दिन गे ते दूए दिन भी अहें जाना उठी न्हौनें ई बिंद हारा टैम थ्होए असेंई उत्थै जेइयै डिबकियां लानियां ते कालेज दा अस चलदे जेल्लै कुदै यूनिपर्सिटी कोल खड्ड ऐ उत्थै बी शैल ठंड़ा पानी होंदा अहें उत्थै न्हौना शुरू करूड़ ना थोह्ड़ा नेहा बी टैम थ्होऐ अस डुबकी लाई ओड़दे दे औंदे जंदे नाले कुदै टैम लग्गै अस उत्थै द'ऊं पानी ठंड़े पानी आहा हा सुट्टेआ मजा लेई लैता अपनै मस्त होई ए गर्मी दे दिनें ए्ह् रौंह्दा खाने पीने ई अहें रोह् थ्होई जा रोह् निकला दी होंदी उत्थै ताजी ताजी रोह् लग्गी दी होंदी अहें ओह् बर्फ पाइयै देऊड़ दे ठंड़ा गलास ते ओह् पिउड़ ना ते कोल्ड्रिंग शोल्ड्रिंग ठंड़ा पानी इ'यां पीना गर्मी दे दिनें इ'यै भी नुआढ़े बाद बरसांती गै बरसाती चिप्प चिप्प गै बड़ा रौंह्दा कदें इत्थै दा निकलो तां इस बन्नै बर्खा् होआ दी होंदी अग्गै फोन करदा कोई आं भाई घर बर्खा निं ऐ पौआ दी कि'यां सनांऽ हून उसी अ'ऊं उत्थै कटरै इन्नी बर्खा पवा दी कि'यां ओह् भी निकलना पौंदा ते फ्ही गिल्ले होइयै ते उत्थै नेईं पोऐ दी होंदी सच्चें गै बर्खा ई निं पौऐ दी होंदी ओह दसें पंदरें मैंटे उत्थै बर्खा पौना शुरू होई जंदी मतलब कि बरसांती दा एह् मौसम बन्नै बन्नै गै ऐ ताहीं पौऐ दी तुआहीं निं पौऐ दी होंदी ऐ ते भी आई जंदी बल्लें बल्लें सर्दियां आई जंदियां जेल्लै सर्दियां आइयां ते साढे लोकें इक्कै कम्म ऐ कपड़े लाए दस्ताने लाए टोपी लाई गुलूबंद लाया चली ए अस बस स्कूटी मोटरसैकल घट्ट गै चलाना ओह् कि अहें निकली जाना बल्लें बल्लें सैर सपाटा करदे रौह्ना कुदै बी गे कुदै अग्ग बाल्ली दी होंदी कुसै नै जित्थै अग्ग बाल्ली दी होए उत्थै पंज छे लोग जरूर बैैठे दे होंदे कोई मुंगफली खाइयै सुट्टा दा कोई गच्चकां खा दा कोई किश खा दा सर्दियें च कम्म गै इयै होंदा खाने पीने दा चाह् चाह् जेह्दै बी घर जाओ देउड़ो चाह् साढ़े डोगरी चाह् इन्नी पसंद ऐ दिनै दी पंज बारी चाह् पिऊड़दे हून लोकें दे घर इक बारी चाह पीती दी होए दूइ बारी पुच्छुड़गन कोई आं चाह पीनी ऐ पीनी ऐ थोह्ड़ी नेही पाउड़ो जादा निं पायो अद्धै ग्लासै कोला मता गै भरियै गै पींदे न एह् ओऐ चाऽ पी लैंदे न चाही दे बड़े शकीन न एह् सवेरे थ्होऐ दपैह्री शाम्मी जेल्लै मर्जी थ्होऐ चाह थ्होनी चाहिदी साढ़ी हून इत्थै मौसम दा बदलाव थोह्ड़ाह् थोड़ा होन लगे दा हून इत्थै मौसम साढ़ा ठीक ऐ सारा ताईं में रियासी डिस्टिक च इस बारी गर्मी पेई ऐ बड़ी गर्मी पेई ऐ ठीक ऐ हून दिक्खने आं सर्दियां औनियां न साढ़ा उ'आं कम्म ऐ कट्ठा होई जाना चार पंज जागतें शैल भी आइयै मुंगफली चढ़ै खाने ईं शैल दब्ब सुट्टदे फ्ही